माँ कालिका रेश्टोरेंट्स में दीदी मैं अपना खाना बेज मँगवाया था कचहरिया पंचायत भवन में जोकि मैं इस समय हरिनामपुर में हूँ जिसमें कि वो एड्रेस चेंज करके मेरे को हरिनामपुर पते पर खाना भिजवा दीजिए जिसमें मेरा दाल चावल सब्ज़ी रोटी और दही और एक मिठाई देखिए दीदी थोड़ा ध्यान दीजिएगा खाना ठंडा ना हो और आप मेरे एड्रेस पे घर पे पहुँचा दीजिए जिसमें के मैं आपको पैसे उसी जगह पे कर दूँगी और कितना समय लगेगा आपको यहाँ पहुँचाने में देखिए थोड़ा टाइम का अभाव है आप मेरे यहाँ पहुँचवा दीजिए जिसमें है जिसमें ये है कि आप सामान थोड़ा अच्छा ले आइएगा अच्छी क्वालटी का ठीक है क्योंकि भैया रिलेसन के लोग आए हुए हैं मैं खाना नहीं बना सकती थोड़ा इस समय असमर्थ हूँ इस समय खाना बनाने में इसलिए मैं आपको यहाँ बुलाए बुला रही हूँ आप मेरे घर पहुँचा दीजिए और खाना अगर अच्छा रहेगा तो मैं दूसरी इनवाईट करूँगी किसी भी शादी पार्टी के लिए तो मैं आपके ही रेश्टोरेंट से खाना मंगाऊँगी जिसमें दीदी आपका खाना अच्छा रहेगा ना तो मेरे लोग हैं अगल बगल के मैं आर्डर करूँगी कि दीदी माँ कालका रेश्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा आता है जो भी आर्डर हम करते हैं बहुत अच्छा दीदी बनाके मेरे घर पहुँचाई थी और मेरे लोग आए थे रिलेसन के लोग खाए और बहु बहुत ही तारीफ़ किए आपका रेश्टोरेंट बहुत अच्छा है दीदी और आप खाना मेरे घर पहुँचा दीजिए मेरे रिलेसन के लोग आ गए हैं जिसमें आपकी तारीफ़ होगी आपकी कष्टमर बढ़ेंगे जिसमें आपके कष्टमर बढ़ेंगे तो आपकी डेलिंग अच्छी से होगी और आप मेरे पर बराबर कोल करके बोलेंगे कि दीदी मेरा एक एक एक दो आर्डर और करवा दीजिए थैंक यू